हैलो में स्टूडेंट आं में थुआढ़े होटलै बिच्च जाना ते मतबल हां ते तुसें अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा होर हां जी नेईं नेईं होर मतलब मेरियां फ्रैंडां बगैरा ब्याह्ना हा तां तुगी पुच्छा दी ओल्लै तुसें ताईं किन्ना मतलब पेमेंट बगैरा रक्खी दी थुआढ़े होटल मतलब मतलब क्लीन ऐ कि मतलब इ'यां गंद शंद पेदा जां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक